कोंकणींतल्यान म्हजी प्रीय उतरां म्हणल्यार मातशें आनी दुसरें देव बरें करूं किद्याक काय म्हणून विचारता पयलू मातशें म्हणल्यार हें म्हाका हीं सारकीं मॅजीक कशी काम करता हीं दोन उतरां प्लीज मातशें आनी देव बरें करूं मातशें जेन्ना तूं जेन्ना तुका कसली गरज आसता तेन्ना तुवें मातशें मातशें हीं उतरां वापरून उलयलें जाल्यार तुजें काम फटाफट जाता आनी तुका कसलो त्रास पडना जेन्ना तूं मातशें उतर वापरता तेन्ना तुका तेन्ना दुसरो मनीस जो तुजें उलट आसा ताका बी दिसता की ह्या म्हज्या खरें मनांतल्यान मदत जाय आनी तो तुजी कांयच चितीन फाटले फाटी फुडें चितीन आसतना तुजी मदत करता आनी दुसरें व्हड देव बरें करूं हें आसा हें उतर आसा तें खूब मदत करता जेन्ना तूं कोणाक बारीक बारीक कामाक लागून देव बरें करूं म्हणटा तेन्ना दुसऱ्या मनशाक तुजी मनीसपण कळून येता देव बरें करूं हें म्हणप खूब गरजेचें जेन्ना कोण तिचें कामां करता ओर तुका मदत करता जेन्ना तूं त्रास त्रासान आसता तुका कसली अर्जंट गरज आसता तेन्ना तेन्ना तुवें आनी जेन्ना कोण तुका येवन मदत करता तेन्ना देव बरें करूं म्हणप हें गरजेचें देव बरें करूं